गोबां हेफाजाब खालामबाय जोंनि सिमा माबा फन लानाय समाव जेरै फैसाफोरखौबो नोङो आखायाव लानांला मबाइलावनो थाजोबबाय नों जेरावखि थाङा गोजानाव थांबाबो नोङो मबाइल बिदि मबाइलजोंनो नों गासैखौबो हाजोबसै फिसाफोर फरायनाय मानायावबो अनलाइनजोंनो नों माखौबा रोङैखौ नों नायनो हाबाय अबेबा दखानफ्राव थांबाबो माबाबो गारि मथर गाखोबाबो नोङो मबाइलजोंनो गासैखौबो होनो हाबाय जि गोबां रोखोमनि साबसिन खालामनानै होनाय जादों बेनो जोङो जेरावखि थाङा जों मबाइलजोंनो मबाइलफोरजोंनो बाहायजोबनो हासै जेराव बेरायनाय मानाय गारि घरा जों स्कुलफ्राव माफ्राव फैसा होनांगौ जाना फैब्लाबो जों मबाइलजोंनो मोनस्लाबाबो जों मबाइलजोंनो होनो हायो आरो नोंनि थाखाय गोबां रोखोमनि नों गासैखौबो नुजोबो मबाइलावनो अबावबा दावराव जानाय अबावबा माबा मोनसे जानाय बेफोरखौ जों मोन्थिनो मोजोबो मबाइलावनो नायनानै गासैबो रोखोमनि नुजोबो आरो मबाइलजोंनो जों सिनिमाबाबो नुजोबो इउटिउब नायनो हायो जों हाटसाप बाहायनो हायो गासैबावबो जों बाहायनो हायो नोङो मा रोंगौ मबाइलावनो नुजोबगोन जेरावखि थाङा जों गारि घरा गाखोनाय गोजानाव थांबाबो जों मबाइलजोंनो गासैबो खामानि मावजोबनो हायो अबावबा मानसि गोमानायफोर माफोर गोमाबायदोंबाबो जों आरो बेबायदिनो गोबां मबाइलजोंनो जों हेफाजाब मोनगासिनो